ہیلو سر کیا آپ اوبر سے بات کر رہے ہیں سر میں آپ کی ریگولر کسٹمر زینب بات کر رہی ہوں ڈیلی ہم لوگ ہم اور ہمارے فرینڈ آپ کے ساتھ اعظم گڑھ شبلی کالج کے لیے جاتے ہیں لیکن کل ہم کو اپنی فیملی کے ساتھ اعظم گڑھ جانا ہے تو کیا آپ کی ٹیکسی اویلیبل ہے اور کرایا کتنا ہوگا دو سو روپئے سر تھوڑی رعایت دے دیجئے پلیز ہاں ٹیکسی والے سے بات کئے تھے تو اُنہوں نے ایک سو اَسی بولا آپ بھی کچھ کر دیجئے اچھا ایک سو اَسی میں لے جائیں گے او کے تھینک یو